हेल्ल' ओइ मा खबर अ माबालै आङो बे बिस बिगा माइ गायदोंमोनथ' बिस बिगा माइ गायोबा आं माने दसमनसो माइ फानगौमोन मा दाम होगोन दा अ मन मा दाम होगोन दा अ नों बेसेबांसो होनो हागोन होमबा दा मनाव आदस' खम जागोन खोमालै बाहाय बारा हो आदस' सल्लिस है होमबा कस्त' अ बेखियानोथ' नोंखौबो आं मिथिनानै नोंनोनो जासिहरदों जेनेबा नोंनो लांबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय नों जेनेबा बस्थाखौ माब्लाफोर होफैगोन होम्बा बस्थाखौ दस मनाव कैखानसो नांगोन नङा दस मनावहाय कैखानसो नांगोन होनदों आं बसथाखौ अ अ नङाबा नोङो खैथासोआव लाबोगोन होमबा बस्थाखौ अ अ बिदिबा आदस' बेसेबांआव अ आदस' सल्लिआव जामारबाय बिदिबा बन्द'बस्थ'आ न' मादो लांफैगोन होमबा नों गारिजों ना अ अ अ अ अ दे होम्बा दे ओ ओ दे